ہمارے علاقہ میں کئی قسم کے پھل لگائے جاتے ہیں جیسے دھان گیہوں مکا چنا مسور ارہر وغیرہ لیکن خاص کر ہمارے علاقے میں گیہوں اور دھان کی کھیتی زیادہ تر ہوتی ہے کیوںکہ گیہوں میں ربی فصل میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی آمدنی ہوتی ہے کیوںکہ گیہوں کا ریٹ بھی صحیح ہے اس کا بھوسا بھی بیچا جاتا ہے اور پیداوار بھی گیہوں کا اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اوپر نیچے ہر جگہ گیہوں کی کھیتی کرتے ہیں اور اور یہاں پانی پٹانے کا سادھن بھی صحیح ہے کیوںکہ سرکار نے اپنی طرف سے بجلی کا پورا انتجام کر رکھا ہے موٹر سے سینچائی کی جاتی ہے فصل میں اور فصل کو ہم لوگ زیادہ گیہوں کا ہی فصل اس استعمال کرتے ہیں اس سے کافی آمدنی ہوتی ہے کیوںکہ گیہوں مارکیٹ میں آسان آسانی سے بیچی فروخت کی جا سکتی ہے بیجی جا سکتی ہے اور اس میں پریشانی بھی کم ہے کیوںکہ گیہوں سے گیہوں گیہوں سے کھیت میں اور کھلیہان میں جو ہے بوجھ اوجھ جو جمع ہوتا تھا وہ اب نہیں ہو پاتا ہے کیوںکہ کھیت میں ہی ٹریسنگ کر دی جاتی ہے اور وہیں سے تیار ہوتی ہے اور دوسرے فصل میں پریشانی ہوتی ہے جیسے دھان میں دھان میں کئی مرتبہ پانی دینی پڑتی ہے اور کھاد دینا پڑتا ہے اور پھر اسے کا کاٹنا پڑتا ہے پھر اس کو ٹریسنگ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا چاول تیار کرتا ہے اور جلدی مارکیٹ میں دھان خریدنے کے لیے بیوپاری بھی نہیں آ پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کم دام میں دھان کو بیوپاری کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اور جس کی کر دیتے ہیں اکثر و بیشتر زیادہ تر ہمارے علاقے میں گیہوں کا ہی فصل زیادہ لگاتے ہیں اس میں زیادہ آمدنی ہوتی ہے اسے فروخت کرتے ہیں اور کچھ اپنے استعمال کے لیے بھی اس کا گھر میں رکھ لیتے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے بھوسا ہو گیہوں ہو اور جو بھی چیز ہو ساری کو کھیت پر ہی کھلیہان میں ہی بیچ ڈالتے ہیں کیوںکہ اکثر آدمی گیہوں کا ہی استعمال بوائی میں کرتے ہیں کیونکہ گیہوں یہ نقدی فصل ہے اور اس میں کافی آمدنی بھی ہے اسی وجہ سے گیہوں کا بھوسا مویشی کے کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گیہوں کے بھوسا سے تو مویشیوں کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے تاکہ مویشی بھی اسے کھاتے ہیں اور دودھ اور دودھ دیتے ہیں اور بچے وغیرہ بھی اسے کھاتے ہیں بہر کیف